म्हजे क्षेत्रान खुबशे अशें वेगळे तरेचे संस्कृतीक पंगड आसात जशे की आरती मंडळ म्हणजे आमच्या गांवचे भुरगे जे आसा तांचो एक पंगड आसा आरती ग्रूप म्हणजे ते वेगळे वेगळे गांवांनी वचून आपलें सादरीकरण करता म्हणजे आरती स्पर्धे भितून सर्ती भितून बी भाग घेतात तेच भशेन शिगम्याचो पंगड आसा शिगमो जो घरा घरांनी वचून शिगमो खेयटा तो आनी तेच भशेन तालगडी बी खेयटा सो तांचो एक असो वेगळो पंगड आसा तेच भशेन आमच्या गांवच्या बायलांचो फुगडीचो एक ग्रूप आसा अशें तरेन आमच्या वेगळ्या क्षेत्रान भितून अशें संस्कृतीक पंगड आनिकूय अशे जायते तरेचे आसात आमच्या संस्कृती भायर अशें पळोवचें जालें जाल्यार जशें की कॅथलीक धर्म मुस्लीम धर्म किंवां हिंदू धर्म जावं पुणून म्हाका अशें दिसता की आमी धर्म आनी जाती हातूंत भितून हांवेंन तरी केन्नाच असो भेदभाव असो केलो ना म्हाका अशें दिसता की आनी आमी गोंयान राविल्ल्या कारणान आमच्या ह्या तीन धर्माचे जे लोक आसा ते आजून परेन तरी अशे माये मोगान अशे वागतात जशे चवथीक क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव येतात गणपतीक पांये पडून वतात तेत भशेन क्रिस्मसाक हिंदू भाव भयणी मुसलमान जे आसा ते ख्रिसमसाक कॅथलीक लोकांगेर वता तेच भशेन इदाक कॅथलीक भाव भयणां आनी हिंदूची भाव भयणां जीं आसा तीं मुसलमान भावांगेर वता सो एकवट जो आसा तो आमकां हांगा दिश्टी पडटा आनी हाचे पयशी हांव खुबशें अशें खूब खेपे उलयलां आनी जायते भुरग्यांकूय हांव म्हज्या वर्गान सांगतां की आमी केन्ना तसो भेदभाव करचो न्हय किद्या एकामेकांगेर वचप एकामेकांगेर जेवप खावप हातुंनूच कितें तरी आमचो भाव भयणीचें अशें नातें अशें उरतलें इश्टागतीचें नातें उरतलें खंयच अशें बंदन आसपा ना जाती धर्म हे जे आसा तो सगळे आमच्या आमी मनशांनी तयार केला पळोवंक गेलें रगत एकूच आसा केन्नाय एक्सिडंट जालो आनी समज तुका रगताची गरज आसा जाल्यार तूं थंय विचारूंक शकता हें क्रिस्तांवांचें रगत हें मुसलमानाचें रगत हें हिंदूचें रगत ना थंय आमी कोणाचें रगत खंयच्या धर्माच्या लोकाचे रगत तें आमी केन्नाच विचारची ना तेच भशेन असो भेदभाव आमी केन्ना असो करचो न्हय आमी अशे एकवटान बरे भशेन रावपाक जाय तेच भशेन आमच्या संस्कृती भायर हिंदू धर्माच्या संस्कृती भायर जशें की बाकी दोन धर्मा विशीं सांगचें जाल्यार कॅथलीक आनी मुसलमान जे आसा तांचे भितून कितें तरी वेगळेचार आसतले पुणून अशें आसा की जे लोक आमी सगळी जाणां आपापली संस्कृतीची कला जी आसा ती तिगोनूच दवरता म्हणजेच कितें म्हाका एक एकदां अशें दिसता की म्हाकाय बी दुसऱ्या धर्मा विशी जाणून घेवपाची म्हाका उमळशीक आसता केन्ना केन्नाय आनी हांव म्हज्या क्रिस्तांव भावा लागी विचारतां जशें आतां चोवीस तारखेक सांज्यांवां फेस्त जातलें तर सांज्यावां फेस्तां बद्दल तें कित्याक मनयता किद्या खातीर अशें करता म्हणजे पारंपारीक जीं खाणां बी आसा ती तेन्ना करता आनी हें सगळें जाणून घेवपाक म्हाका खूब आवडटा त्याच भशेन ईद जेन्ना आसता तेन्ना हांव खुबशे लोकांक विचारतातं तुमी ईदाक किदें करतली फाल्यां ईद म्हळ्या की शिरखुर्मा आनी येता आमचे बिर्याणी तेन्ना तेंकांय खंय तरी बरें दिसता शिरखुर्मा आनी बिर्याणी खावपाक येतली आं म्हणून म्हटलें जाल्यार तेंकां उमेद जाता म्हणजे अशें की हांगा खंयच्या धर्मा आनी जाती भितर असो भेदभाव असो दिश्टी पडना आनी आमी वताय बी एकामेकागेर वचून खावन जेवन हांसोन खेळोन उलोवप हातुंनूच खरें म्हळ्यार हीच खरी जीण आमची आमचे जिणे भितून खंनची झगडी किंवां अशे भेदभाव करत जाल्यार म्हाका दिसना की आमचे जिणे भितर अशें कितें तरी एक हें येतले म्हणून किद्याक आमी असो भेदभाव करिना न्ही जाल्यार आमचें जिणे भितून म्हणटा तशी सगळे अशी खोशी जी आसा ती जातली म्हणजेच आमी सगळी जाणां एकवटान रावत जाल्यारूच आमकां हॅपिनेस जे आसा तें आमच्या लायफान मेळटलें झ झगडी करून न्ही तर अशे तरेन ही जी संस्कृती जी आसा मागीर ती खंयच्याय धर्माची जावन ताका सग सगळ्या लोकांनी एकामेकाच्या धमाच्यो ज्यो संस्कृती ज्यो आसा म्हणजेच कितेंय अशें त्यौहार जे आसा म्हणजे परबो मनयतात जाल्या तातूंत आमी सहभाग जावचें आनी एकामेकाक आमी सन्मान दिवचो एकामेकाचो आदर करचो हेंच हांव सांगूंक सोदतां